पयलीं फोटोग्रेफी म्हणल्यार कॅप्चरींग ऑफ द मेमरीझ आसताली ओर मनसाचे फोटो काडपाकूच लागून फोटोग्रेफी काडलेली बट आतां अशें जालां की तें तितल्यारूच उरूंक ना बट फुडें गेल्या की आतां मनशाचेच फोटो न्हय बट एनिमलांचीं मागीर मॉडल्स आसात तांचे फोटो काडटात तांचे कव्हर एक मॅगझीनाचेर घालपाक ताका लागून फोटोशूट म्हूणून करतात पयलीं अशें आसलें की लोकांक पयस सावन आपल्या घारा कडच्यान एक स्टुडियोंत वसून फोटो काडूंक पडटालें कॅमरा रोल घालताले ब्लॅक एण्ड वायटूच फोटो आसले बट आतां अशें जालां की कलर्स तितून एड जालात आनी आतां नोट ओन्ली फ्रोम कॅमरा बट आपणाच्या हातींत फोनांतल्यान आपूण तीं फोटो काडूंक शकताय आनी इवन समज तीं रोंग आसल्यार आमी डिलीट करूंक जाता ना जाल्यार एडीट करूंक जाता इफ म्हाका समज एडिटींग कळटा जाल्यार हांवूच करतलें बट समज कळना जाल्यार फ्रँडाक सांगूंक जाता वा कोण एक्सपर्ट आसा ते फिल्डांत ताका लेगून सांगूंक जाता बट सद्याक कॅमरा फोटो काडपाक आतां कोणूय काडटा बट तें टॅलंट लायक मनशा इतून आसपा सारकें एंगल कळपाक लागून तरी पूण आमकां एक एक्सपर्ट जाय पडटा जेन्ना एक स्पेशियल इव्हेंट बी आसा जाल्यार आमी एक टॅलंटेड मनशाकूच हाडूंक पडटा कित्याक आमकोडें तें जायना